किताबों के अलावा अ दैनिक जागरण अ समाचार पत्र है जिसको अ डेली अ पढ़ते हैं हम

और अ घटनाओं के बारे में अ विशेष रूप से जानकारी मिल जाती है की हमारा हमारे देश का और दूसरे देश के बीच में किस तरीके से अ सम्बंध चल रहा है किस तरीके से अ उसका वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है या हमारे देश में जो योजनाएँ हैं जो अ भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएँ दी जाती हैं उन योजनाओं के बारे में भी हमें विस्तृत जानकारी मिलती है और यहाँ तक कि यह गाँव कस्बों और शहरों की जो योजनाएँ हैं जिसमें कि वह गरीब से गरीब व्यक्ति तक वह योजना पहुँचता है या तो वह अ शहर में किस तरीके से नगरीकरण करने के लिए इन सारी चीजो को अ अ अ सरकार किस कौन सी एप लॉन्च करती है या किस तरीके से अ उसका निर्वाह करती है या उसके लिए क्या बजट उन्होंने पेश किया है या सभी जो जानकारियाँ है वह हमें इन पत्रिकाओं के माध्यम से इस ब्लॉग के माध्यम से समाचार चार पत्र के माध्यम से खास करके दैनिक जागरण के माध्यम से हमें जरूर प्राप्त होती है